جب ہم اپنے گھر ميں پكوان كرتے ہيں تو ہمیں اپنے تمام گھر والوں كى پسند نا پسند يا اس سے انہيں كچھ نقصان تو نہيں ہوتا ہے سب چيزيں ديكھنى پڑتى ہے جيسے بعض كھانے سے ہميں يا ہمارے گھر والوں كو كچھ الرجى بھى ہو سكتى ہے تو ہميں ان کی سارى پابنديوں كا خيال ركھنا چاہيے جيسے كہ ميرے ساس سسر ہيں انہيں ميٹھا يا زيادہ نمک كا تيکھا نہيں کھانا ہے تو ان كے ليے ميں ہميشہ معتدل مصالحہ معتدل نمک مرچ استعمال كرتى ہوں ميرے شوہر كو بھى كيا ہے پاس وقت بھاجى وغیرہ كھانے سے الرجى ہو ہو جاتى ہے تو مجھے اس كا بھى خيال ركھنا پڑتا ہے اور بچوں كا بھى خيال ركھنا ہے جيسے كہ زيادہ اگر ميٹھى چيز ہو جائے تو وہ كھانسنے لگتے ہيں كھانسى وغيرہ ہوتى ہے زيادہ تيز ہو جائے تو ان كى زبان كيا ہوتى ہے ذرا بہت تيزى پيدا ہو جاتى ہے وہ پھر كھانا پسند نہيں كرتے تو ہميں پكوان كرتے وقت ان تمام پابنديوں كا خيال ركھنا پڑتا ہے